हमरा क्षेत्रमे जहाँ तक धार्मिक पाबनिके सवाल छै तऽ शुरुए होइ छै जुड़ शितल सँ जुड़ शीतल से लऽ कऽ छठि तक हमसभ मनाबिते रहै छी नाम जुड़ शीतल भऽ गेल सामा चकेवा भऽ गेल झिझिया भऽ गेल सभके अपन अपन समयके हिसाबसँ उपयोगिता छै खेत खलिहानके हिसाबसँ उपयोगिता छै आर सभके अपन विशेष विशेषता छै आ जते मान्यता अहि सभ हमसभ वेदान्त और उपनिषदके हिसाब से चलै छी आओर सभके अपन अपन विशेषता छै जेना जुड़ शितलमे थाल कादो खेलै छी नवान करै छी तहिना छठिके अपन विशेषता छै सुर्य भगवानके महिमा करै छी हमसभ डुबैत सुर्यकेँ सेहो प्रणाम करै छी याह एकर विशेषता छै